मां जा तव्हां जापानी स्टोर तां था ॻाल्हायो हा मूंखे ख़बरु पई आहे की तव्हां वटि विंटर कलेक्शन आहे छा छा हूंदो आहे तव्हांजे दुकान ते

प्लाज़ो वग़ैरह जेके गरम लैगिंग्स बि हूंदियूं तव्हां वटि ऐं शॉल्स वग़ैरह बि हूंदियूं

अछा ऐं मर्दनि जे लाइ बि मिली वेंदो अछा ॿारनि जी के केतिरो खां रेंज स्टार्ट आहे तव्हां वटि टे सौ खां शुरू अथव तव्हांजो अछा अछा उन में रंग ॿंग सभु चङी तरह मिली वेंदा अछा ऐं मूंखे क्वॉलिटी ॾाढी सुठी खपे इअं न की मूंखे कोई शिकायत अचे हा हा अछा हम्म हम्म हम्म हम्म अछा मूंखे कुझु न अहिड़ो सामानु खपे जीअं शालूं आहिनि त जेके अॼु कल्ह मैट फ़िन मतिलबु जेके फ़्यूज कलर में ईंदियूं आहिनि या जेके डल शेड में आहिनि उन में बि जीअं वॾनि जे लाइ उहे मिली वेंदियूं मूंखे ऐं अगरि मां तव्हांखे मतिलबु वॾो बल्क में ऑर्डर ॾियां त छा रेट में कुझु डिस्काउंट करे सघंदा

अछा तव्हां पंहिंजे दुकान जी लोकेशन ॿुधाए था सघो किथे आहे हा हा अछा अछा लेकिन मां न इंद्रांनगर मां थी ॻाल्हायां पई छा तव्हांजो उते बि कोई कलेक्शन आहे छा कोई दुकानु तव्हांजे उन नाले जी आहे छा अछा अछा ऐं अगरि मां तव्हांखे ऑर्डर ॾियां जीअं मों असांजे घर में शादी आहे त मां थोरो सो वधीक ॾिसणु थी चाहियां प मटीरियल की मतिलबु मूंखे छा छा उहो असांखे पार्सल करे सघंदव उन मां असां पसंदि कयूं त पोइ उन्हीअ मां तव्हां सिलेक्ट करे ऐं पोइ असांखे मोकिले छॾियो हा हा अछा न उहो त मां मूंखे त तव्हांजी ख़ातिरी मिली आहे तंहिंजे करे ई मां तव्हांखे फ़ोन कयो की भई तव्हां मूंखे ॿुधायो की छा छा तव्हांजे हुन में दुकान में अछा किथे किथे तव्हांजो मालु वेंदो आहे अछा अछा अछा अछा ऐं दुकानु तव्हांजी घणे बजे खां खुलणु शुरू थी वेंदी आहे ऐं राति जो केतिरे बजे ताईं नवें ऐं एक्सचेंज वग़ैरह कुझु करिणो रिटर्न जो छा सिस्टम आहे एक्स्चेंज जो छा रि सिस्टम आहे एक्सचेंज ॿीं लॻे खां पोइ जीअं अंब सुबूह जो न हा पर उहो त सम्झ में अचे पई कोई बि मतिलबु इअं दुकानदारु न कंदो आहे ॿीं बजे खां पहिले हा ॿीं खां चईं ताईं अछा मतिलबु ओति इहो टाइम ई तव्हांजो फ़िक्स आहे ॿीं खां चईं वारो

अछा मूंखे हिकु इहो बी ॻ मतिलबु कंहिं पुछियो हुयो की व तव्हांखे स्कूल वारा बि कलेक्शन हूंदो आहे छा जेको स्कूल जी ड्रेस वारा स्वेटर ऐं ब्लेज़र हे जोराब वग़ैरह स हा जोराब ऐं म जेके ब्लेज़र वग़ैरह थींदा आहिनि या कैप आहे अछा अछा हा इहो सुठो तव्हां ॿुधाइजो त अॼु कल्ह कॉन्सेपट इहो हलियो आहे लेडिस जो सेक्शन अलॻि आहे ॿारनि जो अलॻि आहे त उते थोरी सहुलियत थी वेंदी आहे त तव्हां वटि बि इहो सिस्टम आहे

अछा अछा मां तव्हांखां अगरि कुझु ओ ऑनलाइन बि घुराइणु चाहियां त तव्हां उहो बि सभु सप्लाई कंदा आहियो अछा अछा वैरी गुड ऐं अगरि जेके मां असां मतिलबु ऑनलाइन मतिलबु त तव्हां कैश ऑन डिलेविरीअ जी सुविधा आहे या तव्हांखे पहले पेमेंट करिणो पौं ऑनलाइन करिणो ई पवंदो अछा अछा म लॻे त थो भई तव्हांजे दुकान ते मुंहिंजी पसंदि जी शइ मिली वेंदी छो त हाणे गरम अछा अछा अछा ओके ओके ओके हे त ॾाढी सुठी ॻाल्हि भई हिकु ई दुकान ते असांखे सभु कुझु मिली वेंदो त काॾे हेॾे वञिणो ई न पवंदो अछा अछा अड़े वाह इहो त तव्हां ॾाढो ॿुधायो हाणे मुंहिंजे नवंबर में मुंहिंजे पुट जी शादी आहे त तेसिताईं त ॿियो बि सुठो कलेक्शन अची वेंदो तव्हां वटि अछा अछा हा ॾाढो सुठो मूंखे ॾाढो सुठो लॻो अछा अछा त पोइ त असांखे अघनि में बि कुझु फ़र्क़ु त मिली वेंदो ज़रूरु मार्केट खां त

तव्हां सां मिली करे ॾाढो सुठो लॻो मां बि ॾिसां थी पहले मां कोशिशि थी कयां भई मां ई अची करे तव्हां वटि ॾिसां पोइ मूंखे हिकु अधु शइ पसंदि आई त पोइ हा हा हा हा हा इहो त हा अछा अछ ॾाढो सुठो लॻो मां ज़रूरु तव्हां वटि ईंदसि ऐं बिल्कुलु तव्हांजे दुकान ते अची करे पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसंदसि बि ऐं मूंखे तव्हांजो वहिंवारु ई एॾो सुठो लॻो आहे की मां चाहींदसि की ॿिया बि माण्हू तव्हां वटि ई अचनि ऐं मतिलबु मूंखे तव्हांजी वहिंवार सां ॾढो सुठो लॻो थैंक यू सो मच हलो मां अचांव थी तव्हां वटि सुभां पणींअ में मां अचां थी अचण खां पहले मां हिकु दफ़ो वरी तव्हां सां कॉल कंदमि उन ते ॻाल्हाईंदीमांव मां ठीकु आहे जय झूलेलाल हरि ओम जय झूलेलाल जय झूलेलाल